ہیلو ہاں ہاں بھائی یہ آپ کی جو ہے یہ احمد اسٹیشنری شاپ سے بات کر رہے ہاں نہیں میرے کو جو ہے ایک سائینٹیفک کیلکولیٹر ہونے کا تھا جی ہاں وہ جو سائینٹیفک کیلکولیٹر آتا ہے نا وہ جس کے اندر تین جی یہ ہے سر جی ہاں جی جی ہاں ہاں ہاں یہ یہ تینوں کا ایک بار ریٹ بول دیجیے نا تینوں کا کیا کیا ہے جی جی

اچھا اچھا کہاں تک ملیں گا یہ ہاں ہاں اچھا اچھا جی جی جی جی ہاں ہاں ہاں ہاں نہیں وہ فور ہنڈریڈ والا ہی لے لیں گے وہ فور ہنڈریڈ والا آ فور ہنڈریڈ والا ہی لے لیں گے جی ہاں ابھی ہے آپ کے پاس اویلیبل وہ مطلب مت یہ ٹائم پہ دُکان کُھلی ہے آپ کی آ سکتے ہیں آکے لے لوں میں اچھا جی جی جی اچھا ٹھیک ہے یہ میں صُبح میں کب کب کھولتے گے آپ دُکان جی اچھا ٹھیک ہے میں آ جاتا ہوں جی اچھا جی ہاں جی ہاں صُبح میں آ جاتا ہوں جی شُکریہ جی اچھا جی شُکریہ اچھا اللہ حافظ جی تھینک یو